असांजे सिंधी भाषा जा चैनल टीवीअ ते हलंदो आहे आस्था चैनल ते बि प्रोग्राम ऐं सत्संगु वग़ैरह ईंदा आहिनि असां उहे ॾिसंदा आहियूं ऐं असांखे ॾाढा वणंदा आहिनि सिंधी माण्हुनि केतिरियूं ई कॉमेडी मूवियूं बि ठाहियूं आहिनि उहे बि असां ॾिसंदा रहंदा आहियूं यूट्यूब ते बि ॾिसंदा रहंदा आहियूं असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उन जे अलावा सब टीवीअ ते तारक मेहता ऐं कपिल शर्मा शो ॾिसंदा आहियूं असांखे घुरजनि असांखे कॉमेडी शो ॾिसणु खपनि छो त अॼुकल्ह दुनिया में केतिरियूं ई टैंशनियूं वधी वियूं आइन नंढे खां वठी वॾे हर हिकु इंसान में टैंशनियूं भरियलु आहिनि असां कॉमेडी शो ॾिसंदा आहियूं त असांजो कुझु वक़्तु लाइ मनु हलिको रहंदो आहे ख़बर ई न पवंदी आ्हे की असां कहिड़ी दुनिया में आहियूं हिन लाइ असांखे घुरिजे त कॉमेडी शो शोज़ ॾिसणु खपनि